کوئی چیز یا کسی آرٹیکلس کو لکھنے کے بعد اس میں اگر ترمیم یا نظر ثانی کرنا ہو تو اس کے ہلڈن کرنے کی جو ہے ہینڈل کرنے کی جو بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ تو کسی دوسرے سے بھی ہینڈل کرواتے ہیں اور دوسرے سے بھی نظر ثانی کرواتے ہیں میں بھی کئی مرتبہ ایسا کرتا ہوں اور خود بھی کرتا ہوں تو اس کے لیے کوئی مخصوص عمل درکار نہیں ہوتی ہے یا کسی کسی کے لیے مخصوص عمل درکار بھی ہوتی ہے اگزامپل اگر کوئی آرٹیکل یا اسی طریقے سے کوئی مضمون یا کوئی ایسے یا کسی بھی طریقے کے کسی بھی عنوان کے اوپر کوئی جو کتابچہ لکھی جائے اور اس کی نظر ثانی اگر کرنی ہو تو خود سے بھی کرتے ہیں عام طور پہ تو ہے جو لکھنے والے جو تو پہلے لکھ کر کے اس کے اندر جو نظر ثانی کرتے ہیں اور ترمیم بھی کرتے ہیں اس کا جو خاص طریقہ یہ ہوتا ہے بہت سارے ہوتے ہیں خاص طریقے سب کا اپنا اپنا ایک تجربہ ہوتے ہے ایک ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن میرا جو ہے وہ صرف بہاؤ کے ساتھ جانا نہیں ہوتا ہے میں نظر ثانی جو کرتا ہوں تو پہلے آرٹیکل لکھنے کے بعد اس کو پوری طریقے سے لکھ کر کے پھر اس کو بغور اور بہت ہی گہرائی اور عمیق انداز سے میں اس کو اس اس آرٹیکل اور اس لکھی ہوئی چیز کو جو ہے اس کی نظر ثانی کرتا ہوں کیوںکہ لکھتے وقت تو مطلب لکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور نظر ثانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آرٹیکل کو اس طریقے سے اور اس بغور انداز سے پڑھا جائے کہ پھر اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے تو اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں نظر ثانی کرتے ہیں اور اگر اس میں مجھے یہ احساس ہوتا ہے مجھے یہ فیل آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ترمیم کرنی چاہیے تو اس ترمیم کو بھی اس میں عمل میں لاتے ہیں اور اس کے اندر ترمیم کرتے ہیں جیسے اگر آرٹیکل سے کسی چیز کو ہٹانا ہے یا کچھ بڑھانا ہے اس طریقے سے تو اس حساب سے اس کو سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کی چھٹائی کٹائی کرتے ہیں اور اس کے اندر ترمیم کرتے ہیں یہ میرا ایک خاص عمل اور مخصوص عمل ہوتا ہے اور بھی لوگوں کا اپنا یہ خاص نظریہ ہوتا ہے اور خاص یہ عمل ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے کوئی کتاب ہوتی ہے مکمل طریقے سے ہوتی ہے اس کو صرف نظر ثانی نظر ثانی کا مطلب یہ کہ سرسری نگاہوں سے دیکھ لینا یعنی مطلب لکھی ہوئی چیز کو دوبارہ چیک کرنا نہیں ہے بلکہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کے انداز میں لینے کے لیے جو ہے اس کو مکمل سرسری نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لینا اس کو بھی نظر ثانی کرتے ہیں اور یہ حضرات جو ہے وہ بہاؤ کے ساتھ جاتے بہاؤ کے ساتھ جانے کا مطلب یہ کہ سرسری نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں اور ترمیم کی بات جہاں آتی ہے ایک نیا اور ایک نیو آرٹیکل ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر اس کو نظر ثانی کرنا ترمیم کرنا تو ترمیم کرنا ہو تو اس کا اپنا مخصوص عمل ہوتا ہے یا جیسے کہ اس کے اندر یا تو آپ نے ٹک لگا دیتے ہیں پھر بعد میں اس کی ترمیم کرتے ہیں یا پھر اس کے اندر گھیرا بندی یا نشان زدہ کر کے اس طریقے سے کر کے جو ہے اپنا اس کے اندر ترمیم کرتے ہیں اور نظر ثانی کرتے ہیں میرا تو یہ عمل رہتا ہے نظر ثانی کرنے کے کسی طریقہ میرا کوئی میرا جو مخصوص عمل ہوتا ہے ایک عمیق نظری اور گہرائی کے ساتھ نظر ثانی کرنا اور ترمیم کرنا تو پہلے اس کے اندر جو ہے نشان زدہ کر دینا اس کے بعد اس کے اندر ترمیم کرنا یہ میرا مخصوص عمل ہوتا ہے اور لوگوں کا بہت سارا اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اور میرا یہ مخصوص عمل ہوتا ہے